میں نے اپنی ابتدائی تعلیم مدارس سے شروع کی اور سب سے پہلے شہید نگرسیماپوری کے پاس ایک مدرسہ ہے وہاں مدرسہ انوارالعلوم وہاں میں نے حفظ کیا اور ناظرہ قرآن شریف پڑھا اس کے بعد حفظ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے میں بجنور میں ایک علاقہ راجا کتاج پور وہاں ایک ادارہ ہے جامعۃ الفیصل وہاں سے میں نے کیا کہتے ہیں عربی اول اور عربی دوم کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ سے میں نے چار سال میں عالمیت کا سرٹیفکٹ حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی پوری کی اس کے بعد جامع اس کے بعد گریجویشن جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اردو آنرس سے کیا